होर सेआल इद्धर छल्लियें दी खेती बी होंदी ऐ नाल सर्दियां बी डार जंदियां न होर कनक बी लाई जंदी ऐ होर कनक गर्मियें च बी होंदी ऐ साढ़े इद्धर बरसांती एह् ऐ कि खेत्तर खाल्ली होंदे न होर चटालै जेह्ड़े हैन ओह् लोग लांदे न एह् सैआल जेल्लै आंदा ते लोग शुरू होई जंदे न राह्न होर ओह्दे बाद लग्गी पौंदे न ते साढ़े जौ लग्गी पौंदे न राह्न